अठ अक्टूबर उणिवीह सौ पंजासी छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाहु सतावीह जुलाई उणिवीह सौ पंजहठि पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह छवीह सेप्टेम्बर उणिवीह सौ टेवीह